कहियो हमसभ स्टील लाइफ सेन्टोप से कहियो नइ खिचने छी किएकि ओ बहुत कठिन होइ छै हमसभ सम्पले सँ खिचने छी आओर ओ बहुत ही कठिन होइ छै स्टील लाइफसँ सेंटोपसँ घिचनाइ किएककि हमरा सभके ओ सम्भव नहि छै हमसभ ओ घींच नहि सकै छी हमरा हमसभ अभी तक सेम्पले सँ घिचनहुँ हँ सेम्पलेसँ घिचनौ हँ स्टील लाइफ स्टील लाइफ सेटोप से